हेलो हाँ आप कौन हाँ मैं फार्मर हूँ मैं गोभी जैसे गोभी हो गया और बैंगन हो गया मर्च मिर्च हो गया लेहसुन और एक प्याज परवल बस यही सब है

मिर्ची का रेट इस समय पचास रुपये है हाँ अवेलेबल

ठीक है ठीक है मिल जाएगा हाँ मिल जाएगा अभी इस समय है मेरे पास परवल है है परवल इस समय साठ रुपये किलो है टमाटर भी साठ रूपये किलो भिंडी इस समय चालीस रूपये किलो हाँ तो आप को डिस्काउंट डिस्काउंट थर्टी परसेंट मिल जाएगा एक दम कच्ची माल जैसे हो गया उस पर भिंडी हो गया

गोभी गोभी इस समय मेरे पास नहीं है नहीं अभी इस समय नहीं है शिमला मिर्च है शिमला मिर्च है बरबट्टा भी है नहीं बस मैं सब्ज़ी ही हाँ सब्ज़ी का हाँ नहीं अभी इस में इस टाइम तो नहीं है बस सब्ज़ियाँ ही मतलब होती है आप को क्या क्या चाहिए मेरे को आप नोट कर के बता दीजिए मैं आप को आप के यहाँ डील करवा दूँगा